हांव पयशे वाचोवपा खातीर बँकेच्या वेगवेगळ्या येवजणेन पयशे इनवेस्ट करतां तशेंच बँके बरोबरूच पोस्टांतय हांव कितेंय आसल्यार योजना ते पळयता हांव सोशल मिडियाचेर नेहा नागर आनी शरण हे दोन फायनाशियल हेचेर तांकां फोलो करता तशेच ते दोगूय जाण खूब बरी माहिती उपलब्द करतात आनी खूब सोंपे तरेन सांगतात की आमी कशे पयशे वाचोवपा जाय आनी कितें आमी पयशे कशे खंय घातल्यार ते वाडटले किंवा कशे तरेन सांभाळून पयशे वापरपाक जाय पयशा संबंदींत जर आनी कितेंय जाय जाल्यार आमी हांगाच लागीं आसल्यार फायनांशियल एडवायजरा खातीर कडेन वचून आमी सल्लो मागतात